गाने में ॻाइण खां पहिरीं गाने जी लय तुक ऐं रुकण जो वक़्तु तय कयो वेंदो आहे छंद लय ऐं ॻाइण जो तरीक़ो अचणु खपिजे छाकाणि त जॾहिं असां गाने खे ॻाइण जी तयारी कंदा आहियूं त सभिनि खां पहिरीं गाने जी गति ऐं पध जो ध्यानु करे ई उन जी रचिना कंदा आहियूं

छाकाणि त गाने में जंहिं करे अर्थ व्याख्या ऐं सुर लय ताल न हूंदी त गाने जे रस जी मधुरता न मिलंदी हिने करे गाने में डायनामिक्स छंद रचिना ऐं इंटरपिटेशन खे घटि वध करे गाने सां जोड़े वेंदो आहे